पारम्परिक नृत्य सङ्गीत हुए वाद्य यंत्र बिहारके सांस्कृतिक पहचान अछि एकर साथ भोजपुरी मैथिली मगही वा तिरहुत क्षेत्रके भाषा बिहारके संयुक्त भाषाके संस्कृति परम्परा काफी समृद्ध अछि पारम्परिक नृत्य सङ्गीत वाद्य यंत्र बिहारके संस्कृतिक पहचान अछि विविधताके देश भारत अपन विभिन्न संस्कृतिके लेल जानल जाइत अछि भारतमे गीत सङ्गीत नृत्य नाटक कला लोक परम पर कला प्रदर्सन धार्मिक संस्कार अनुष्ठान चित्रकारी आओर लेखनके क्षेत्रमे एक बहुत बड़का सङ्ग्रह मौजूद अछि जे मानवताके अमूर्त संस्कृतिके विरासतके रूपमे जानल जाइत अछि